बागवानी के लिए जो होता है हम लोग फावड़ा का यूज़ करते हैं दराँती का दराँतीप्रण का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो बागवानी जो होता है एक छोटे से एरिये में छोटे से क्षेत्र में किया जाता है और जो पौधों के बीच का जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है जिसके लिए मुझे जो है छोटे छोटे खुरपी खुरपा का प्रयोग करते हैं जिससे कि उसके जड़ को जो जड़ होता है उसको अच्छे से बनाया जा सके क्योंकि उसमें बड़े बड़े कई बड़े बड़े उपकरणों का हम यूज़ का प्रयोग जो है नहीं कर सकते क्योंकि उससे करने से क्या होगा कि पौधा छोटा होता है उसको आसानी से वो नहीं किया जा सकता है लेकिन हम बागवानी जो करते हैं क्योंकि वो जैसे फूल का पौधा हो गया या किसी भी अच्छे छोटे छोटे जो सजावट के लिए जो पेड़ होते हैं उसका जो हम लोग बागवानी करते हैं उसको करने के लिए हम लोग जो हैं छोटे छोटे उपकरण का यूज़ करते हैं जिसके कि उसके जड़ को अच्छे से बनाया जा सके उसमें अच्छे से मिट्टी डाल सकें एवं जो पौधा या पानी डालने के लिए छोटे छोटे बाल्टी या मग उसका इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा पानी डालने से क्या है उसको पानी कम चाहिए ऐसा नहीं है कि खेत की तरह तो नहीं है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल देंगे उसमें पानी डालने के लिए भी एक छोटा सा नाला बनाया जाता है जिसमें कि पाइप के थ्रू हम लोग उसमें पानी डालते हैं या मिट्टी चलाने के लिए भी हम लोग छोटे वो जो फावड़ा भी होता है वो बहुत तरह का बड़ा होता है छोटा तो उसको छोटे छोटे जो फावड़ा होते हैं उसका प्रयोग करते हैं जिसमें कि उससे जो पौधा को कोई नुकसान नहीं हो क्योंकि कि जो फूल के जो वो जो जो टहनी होते हैं वो कम होते हैं जिसके कारण जो है हम लोग जो है उसको नहीं कर पातें हैं